हैलो नमस्ते जी नमस्ते ठीक ठाक तुस सनाओ अज्ज कियां याद कीता साढ़े कोल साढ़े कश ऊषा कौंपनी दा फ्लिप्स दे न म्हाराज एह्दे गोदरेज दे गोदरेज दा परानी कौंपनी ऐ आं एह्दे लेई लैओ फ्लिप्स दे ठीक न उषा दा लेई लैओ ऊषा दा बी ठीक ऐ रेट लग्गी जाना तुसेंगी हून तुसें किस स्हाबै दा लैना मैह्ंगा जा त्रैऽ किस्म दे रेट न अच्छा जेह्ड़ा मीडियम साईज़ दा ओह् कोई चौदां सौ रपेऽ दा ते ओह्दे उप्पर जेह्ड़ा ओह् कोई उन्नी सौ पंजाह् रपेऽ दा ते दिक्खी लैओ तुस आइयै अं एह् ठीक ऐ एह् आई जाओ दकानै पर दिक्खी लैओ आह्नियै एह् ठीक ऐ